हँ हँ दोकानवला बाजै छिए साड़ीके दाम तऽ पड़ै छै कि कहै छै जेहने साड़ी लेबै ओहने दाम पड़त ओ कि सूतीके केहनो लेबै सूतीके होइ छै बारह सओ पनरहो सओ टका लागै छै सूतीके आओर कॉटन लै छै तऽ ओकरोमे लागै छै दुइ हजारके लागै छै तीनो हजारके लागै छै साड़ी अहाँ जे लेबै तऽ दाम टुटबे करतै लैवला जे लै छै तऽ अहाँकेँ दाम तोड़िए ने देब हमे बोलै छिए एक्के दाम नहि ने रहै छै हम दुइ टका कमे करब आबू ने अएबै तऽ भए जाएत पनरह सओमे ओ तऽ पाँच हजार पड़ै छै ओकर पड़ै छै एहनो तीन हजार पड़ि जाएत सूती साड़ीके बारह सओ टका लागै छै बढ़िआँ लेबै तऽ बारह सओ आओर नहि तऽ कम दामवला लेबै तऽ पाँचो सओ हैत छओ सओमे हैत सूती साड़ीके हजार टकामे बढ़िआँ हैत

तऽ कपड़ाके लागै छै भी सायाके सओ टका एक सओ बे दस टका लागै छै सायाके कपड़ाके ब्लाउजके लागै छै अस्सी रुपैआ हँ हँ जी हाँ सब मिलैके पड़ि जेतै अहाँकेँ दस हजार हुँ तऽ हँ हेबे करतै ओ यह आएलसे बादमे बड़ा सब करतै तऽ पाँच सओ टका कम हेतै हँ कोन आउ हँ सब हँ अच्छा तऽ हँ सब मिलत